हँ माछवाली पोठी टंगरा रहू सिंघी कबई क़ोन माछ लेबै पोठी दै छियै सए रुपैआ किलो पच्चीस टके पौआ आ नहि लिअ आर दू सए रुपैआ छै अथी गरय लेबै हँ हँ पाँच सए रुपैआ पाँच सए रुपैआ हँ रोहु पाँच सए नहि ज़िन्दा देब आबिक देख लिअ सब रंगके रोहु टंगरा पोठी सब चीजमे हँ

हँ रोहु छै पाँच सए रुपैआ किलो

बीर तीन सए रुपैआ आँ पनिमे जाल लगाबैमे नहि भीर होइ छै पनिमे भूखले रहै छी हँ लेब त लिअ ज़िन्दा देब

हँ त देखियौ हमरा दोकानमे नहि छै देखियौ दोसर जगह हम महँगा दै छियै तऽ आगू देख लिअ

पनि झारके रहने की हेत आबू ने देख लिअ मछली

नहि ज़िन्दा मछली देब सब रंगके माछ छै रोहु बुआरी टेंगरा पोठी सब माछ छै ओ पोठी सौ टके टंगरा तीन सौ रुपै सिंघी पाँच सौ रुपै रोहु चाइर सौ रुपै हँ ज़िन्दा हँ राखै छी हँ